हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा अच्छी है हमारे अस्पताल में बेड भी हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी और सर्जिकल उपकरण की मामले भी पर्याप्त संसाधन हैं कोई ऐसा घटना हो जाती है जिसमें अपर्याप्त साधनों का के कारण हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसमें कोई हम आपको सूचित रूप से सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि नही कठिनाई किस कारण हुआ ये उसकी अर्थव्यवस्था के वजह से हुआ या मौके पर न मिलने की वजह से इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अतः हमारे अस्पताल में उचित तरीके और बात व्यवहार या बर्ताव में हमारे डॉक्टर बहुत बेहतर हैं और उन्होंने समय समय से सबका इलाज़ करते हैं और समय समय पर आकर सबको देख रेख करते हैं इसके लिए हमको कोई कठिनाई नहीं होती है मगर सर्वप्रथम हम जब उसमें एंट्री होते हैं उस समय थोड़ा बहुत हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमको हर चीज़ हर चीज़ के बारे में मालूम नही रहता है और इसलिए हमको इधर से उधर थोड़ा भटकना पड़ता है और जब हम सुचित रूप से उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो हमारा जो कार्यवाही होता है जिस तरह का हमको इलाज़ चहिए वो इलाज़ हमारा शुरू हो जाता है ऐसे हम में कोई भी परेशानी नहीं होती है जिसमें हमको पर्याप्त साधनों की जरूरत पड़ती है ओ भी हमको उपलब्ध हो जाता है इसमें से हमको कोई भी महसूस नहीं होता है कि नहीं हमारा मरीज़ का जो है और देखभाल नहीं होता है हमारे पास बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते हैं और उस चीज़ को देखते रहते हैं और समय समय पर आकर के बात विचार भी करते रहते हैं खाने पीने का भी व्यवस्था सही करते हैं और समय समय पर जो चीज़ का मतलब ट्रीटमेंट होता है उस चीज़ के बारे में भी बात करते रहते हैं मरीज से भी बात करते रहते हैं इस वजह से हमको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है यदि सामना करना पड़ता है तो हमको अपनी नौ जानकारी की वजह से ही हम उस जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं न किसी की संसाधनों का अधिकत पड़ता है और न ही किसी की परेशानी महसूस होती है सर्वप्रथम हमको समय से जाना चहिए और समय से उपचार करना चहिए ताकि हमारे अस्पतालों में बेड की कोई परेशानी नहीं है और हमारे डॉक्टर भी उचित हैं